नमस्ते हाँ सर बोलिए हाँ सर

माने किस बारे में जैसे कि वहाँ घूमने के लिए

हाँ जी हाँ तो ए सभी उसमें तो हैं उसमें एंट्री फीस जो है एक बच्चे का शायद पाँच सौ रुपये है हाँ और उसमें आप रहेंगे बच्चे घूमेंगे उनको रहने रहने के लिए अपना दिन भर उनको नाश्ता पानी सबकी व्यवस्था रहेगी उसमें हाँ अपना दिन भर घूमिए जिस सेक्टर में घूमना चाहेंगे आप सारे सेक्टर में घूम सकते हैं ये उसमें अनिवार्य नहीं है कि उसी में घूमें सुबह दस बजे से ही खुलेगा शाम को नौ बजे तक हाँ हाँ उसमें बच्चों को भी खेलने की चीजे है हाँ हाँ उसमें सभी सुविधा हैं खेलने के लिए बैडमिंटन है बैडमिंटन है हाँ हाँ बैट उस पर हाँ सभी सुविधाएँ सब बता रहे है सबकी सुविधा उपलब्ध है हाँ बोलिए सर जी सर

हाँ तो उसमें वही है तो ए